हरि ओम हरि ओम हा ॻाल्हाए रही आहियां अछा अछा अछा अछा तव्हां खाधी तव्हांखे पसंदि आई

हा पर तंहिंजे लाइ असां मां शुक्रगुज़ार आहियां तव्हांजी जो तव्हांखे असांजी रेसिपी पसंदि आई पर पर असांजी जेका पॉलिसी आहे न भाई उहा इहा आहे त असां पंहिंजी रेसिपीज़ कंहिं सां शेयर न कंदा आहियूं हा न हा असां शेयर न कंदा आहियूं हीअ असांजी जेका पंहिंजो बिजनिस आहे उन्हनि में ईअं शेयर कंदासी त पोइ असांजो मोल किथे रहंदो हा न त पोइ हा त तव्हां पोइ वरी कीअं ईंदव असां वटि जे असां शेयर करे वरिती त तव्हां त पंहिंजे घर में ठाहे वठंदव न त हा मां त चाहींदसि तव्हां वधीक में वधीक असां वटि अचो असांजी बिरयानी तव्हांखे पसंदि आई त असां तव्हांजी शेवा जे लाइ वेठा आहियूं ऑडर ॾियो घणी घणी बिरयानी खपंदी ॿुधायो घणी खपंदी घणी घणी घणी क्वालिटी जो क्वांटिटी में खपे तव्हांखे किलो ॿ किलो

हूं न भई माफ़ी घुरंदसि मां असां पंहिंजी रेसिपी शेयर न करे सघंदासीं हा बिल्कुलु बिल्कुलु छो न छो न तव्हां त पाण अचो मां तव्हांखे पंज जेके डिलेवरीज़ तव्हां वठंदव तंहिं खां पोइ मां तव्हांखे फ़्री ऑफ़ कॉस्ट डिलेवरी ऐं फ़्री ऑफ़ कॉस्ट जेको वाजिबु हूंदो उहो करे छॾींदीसांव डिस्काउंट हा बिल्कुलु मिलंदो भई ॿियनि खे बि ॿुधाइजो न तव्हांजे जेके सुञाणप वारा हुजनि उहे बि अचनि वधीक वधीक पाण असां सिंधी हिक ॿिए जे लाइ हू कयूं मां पंहिंजो तंहिंखां इनखां सवाइ बि बिरयानी असां असां जेके सिंधी भाउरनि खे जेके सुठा वणंदा आहिनि पंहिंजो इअ बिह में असां मटन ठाहींदा आहियूं पालक में ठाहींदा आहियूं ऐं कारे मिर्च में बि ठाहींदा आहियूं ऐं पकौड़ा बि हूंदा आहिनि जेका तव्हांजी डिमांड हूंदी तव्हां वटि जे कॾहिं पार्टी वार्टी हुजे त असां उहो बि ऑडर वठंदा आहियूं एडवांस में ठीकु आहे त मां उनते बि डिस्काउंट करे थी सघां पई मां हा इंतिज़ारु कंदसि मां हरि ओम हरि ओम हरि ओम